असां पाण में अठ भाउर भेनर आहियूं उन्हनि मां वॾे में वॾी भेण आहियां ऐं मां वधीक में वधीक पढ़ियल आहियां सभिनी खां ऐं हिन में जेका मुंहिंजी नंढी भेण आहे उहा वरी रंधिणे जी राणी आहे छा खाधा पीता ठाहे महिमान अचनि त ख़ुशि थी वञनि ऐं मुहिंजा जेके भाउर आहिनि उहे जनरल स्टोर संभालींदा आहिनि ॿियूं जेके भेनर आहिनि उहे सभु टीचर आहिनि ऐं एहिड़े नमूने स्वाभाव जी अॻरि ॻाल्हि कयूं त हर कंहिं जो स्वाभाव पंहिंजी हिसाब सां आहे जीअं त मां ॾाढी गुसे वारी आहियां ॿीं मुहिंजी भेण आहे उहा ॾाढी शांति स्वाभाव जी आहे एहिड़े नमूने हर कंहिं जो पंहिंजो पंहिंजो स्वाभाव आहे